ہندوستان کی زمین بہت زرخیز زمین ہے اور ہندوستان میں بہت سے تاجر پیدا ہوئے ہیں ماضی میں بھی اور حال میں بھی ابھی بہت سے بڑے بڑے تاجر ہیں اور بڑے بڑے لیڈر ہیں سب کی خدمات اپنی جگہ الگ الگ ہے اُن میں سے ایک لیڈر جِن کا نام اَروند کیجریوال ہے جو ہندوستان کی راجدھانی صوبہ دہلی کے وزیراعلیٰ بھی ہیں اور آپ مُلک کے راجدھانی کے وزیراعلیٰ ہیں ساتھ میں جو اُنہوں نے تعلیم کے اوپر کام کیا ہے اِس میں بہت اچھا کام اُنہوں نے کیا ہے اُن کا بہت بڑا کردار رہا ہے اِس سے پہلے بھی خاص کر کے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر لوگ صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے جایا کرتے تھے اور حاضری لگا کے واپس آ جایا کرتے تھے یا پھر جو اچھے ٹیچر بھی ہوتے تھے یا پھر جہاں حاضری لگتی بھی تھی ٹیچر موجود ہوتے تھے لیکن بچے وہاں نہیں پہنچتے تھے اِس سلسلے میں اروند کیجریوال کا بہت بڑا کردار رہا ہے کہ اُنہوں نے دلّی کے ایجوکیشن سسٹم کو بہت شاندار کیا ہے صوبہ دہلی کے گورنمنٹ اسکی اسکولوں کے ایجوکیشن سسٹم کو بہت دُرست کیا ہے ماضی میں یا پھر آپ ہندوستان کے مختلف صوبہ جات ہیں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اِس طریقے کے اسکول اِس طرح کے بین الاقوامی سطح کے اسکولیں صوبہ دہلی میں دہلی گورنمنٹ کی موجود ہے وہ دوسرے صوبوں میں آپ کو نہیں مِلیں گے اِس سلسلے میں اُن کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے چونکہ اِنہوں نے سب سے پہلے آنے کے بعد گورنمنٹ اسکولوں کے اندر جو کرپشن تھا اُس کو اِنہوں نے ختم کیا ہے ٹائم ٹیبل کی اِنہوں نے پابندی کی ہے ایجوکیشن سسٹم کو سدھارا ہے اور دوسری چیز جو بڑے بڑے اسکول جو پرائیویٹ اسکول جو دھنا سیٹھ جو تعلیم کے میدان میں صرف ایک بزن بنا کر تعلیم کو جنہوں نے رکھ دیا ہے کہیں نہ کہیں اِنہوں نے گورنمنٹ اسکولوں کو سدھار کر اُس میں بہت بہتر اِس سلسلے میں بہت بہتر قدم انہوں نے اٹھایا ہے اور اِس کے لیے وہ قابلِ تعریف ہیں یقیناً اگر ہم ہندوستان کے اندر جس ہم مُلک میں رہتے ہیں یہاں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے لیکن اگر حکومت کے اسکول جو مغربی حکومت جو معذرت کے ساتھ جو سینٹرل گورنمنٹ ہو یا پھر اسٹیٹ گورنمنٹ ہو اگر یہ تمام حکومتیں اپنے اپنے صوبہ جات میں گورنمنٹ اسکولوں کو اچھے طریقے پر چلائیں تو آج جو بے روزگاری کی سطح جو بڑھی ہوئی ہے اور جو یہ دھناسیٹھ یا امیرزادوں کی امیرزادوں کے بچے جو گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں یا پھر جو سرکاری سطح کے ادھیکاری ہیں اُن کے بچے نہیں جاتے ہیں اگر اسکول کا سسٹم اچھا ہوگا اسکول کی تعلیم معیاری ہوگی تو یقیناً اِس بات سے انکار نہیں کر سکتے جس طریقے سے صوبے دلّی کے اندر اسکولوں کے اندر اب پیسے والوں نے بھی اپنے بچوں کو اب گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجنا شروع کیا ہے اگر دوسرے صوبہ جات کے وزیراعلیٰ وہاں کے ایجوکیشن منسٹر اور دوسرے ادھیکاری اگر تعلیم کے اندر بہتری لائیں ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کریں تو اُس میں بہت بہتری آئے گی اور دوسرے صوبوں کو صوبہ دہلی سے سبق بھی لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم تعلیم عام طور پر زندگی گزارنے کے لیے صرف دو چار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے روٹی کپڑا مکان اور ایک تعلیم زندگی گزارنے کے یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں ایک انسان کی زندگی میں بہت اہم چیز بہت اہم رکھتی ہیں اور یقیناً اگر تعلیم ہمارے اندر بہتر ہوگی اور اُس کا سسٹم اچھا ہوگا ایجوکیشن کا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور جب ہمارے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم دُرست ہوگا تو ہمارے صوبے بھی جو ہیں وہ ترقی کریں گے اور ساتھ ساتھ جب ہمارا صوبہ ترقی کرے گا تو یقیناً ہمارا مُلک بھی ایجوکیشن کے میدان میں تعلیم کے میدان میں ترقی کی طرف بہت ہی گامزن ہوگا اِسی کے ساتھ میں دہلی کے وزیراعلیٰ حال کے وزیراعلیٰ اروند کیجریوال کا بہت بہت شُکر گزار ہوں جنہوں نے ایک سبق اور ایک پیغام یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو دُرست کر کے دیا ہے اُس کے لیے ایک بار پھر سے اُن کا بہت بہت شُکریہ